हमारी सबसे आरामदायक छुट्टी क्लास टेन्थ बोर्ड के बाद वाली छुट्टी थी वह बहुत ही आरामदायक छुट्टी थी क्योंकि उसके पहले हमारे बोर्ड्स के इग्जाम चल रए थे बहुत सारा प्रेसर थे लेकिन जैसे ही इक्जाम ख़त्म हुआ एक दम बिल्कुल अच्छा लग रहा था उस टाइम और हम लोग हम पूरे परिवार के साथ घूमने भी गए थे वहाँ पर मुझे नाम नहीं याद रहा आ रहा है लेकिन वहाँ पर घूमने भी गए थे बहुत अच्छा लग रहा था हमको उस टाइम पर बोर्ड्स के बाद जो छुट्टी का मज़ा आता है वह सिर्फ एक इस्टूडेंस ही बता सकता है कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद काफ़ी हम मतलब पढ़ाई वढ़ाई का तो एक दम छूट ही गया उसके बाद रोज़ सुबह शाम क्रिकेट क्रिकेट या कबड्डी ही चलता था और फोन चलाना यही बस पढ़ाई उसके बाद तो एक दम भूल ही गए हम लेकिन उसके बाद फिन मेरे बोर्ड्स के इग्जाम के बाद फिर बीस दिन तक मेरी छुट्टी चली उसके बाद मेरे फिर से फिर से एक इक्जाम आ गए इलेवेन्थ के लिए और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई लेकिन उस बीस दिनों में मैं बहुत मैंने बहुत वह इन्जॉय किया मतलब मज़ा आ गया वह छुट्टी मुझे अभी तक याद है एक दम वह छुट्टी क्या थी वह मतलब एक दम सारा दिन फोन चलाना खेलना कूदना घूमना फिरना बस यही काम था और पढ़ाई लिखाई से एक दम दूर रहेना कापी किताब से मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं बोलते थे कि पढ़ो लिखो कुछ भी करो क्योंकि वह जानते थे कि बच्चा बोर्ड्स का पेपर देकर आया है तो उसको करने दो लेकिन वह बीस पच्चीस दिन बाद मेरे फिर से इग्जाम आ गए और फिर से वही इस्टार्ट हो गया